हांवें काल रामराज ब्रॅन्डाचो धवो शर्ट घेतलो धवो म्हणजे सामको धवो आनी बटन तर सामके चकचकीत इस्त्री सुद्दां मारपाची गरज ना अशें दिसता सारको फिटींगाक परफेक्ट एकदम बरो